जैसे कि पहिलेके जमानामे हमरा सभकेँ अभी पैसा बोलै छै रुपआ बोलै छै पहिलेके जमाना कौड़ी बोले रहए एक कौड़ी दो कौड़ी ऐसे बोलै रहए अठन्नी चवन्नी ई सभ चीज आओर जे छै कि अभीके समयमे तऽ बहुत चेन्ज हो गेलौ छै बदलाओ हो गेलौ छै अभी तऽ पहिले जैसे कि तऽ पहिले चिट्ठी अगर केकरोसँ बात करनाइ रहए तऽ चिट्ठी लिखैत रहए चिट्ठी लिखी कऽ डाक घरमे जाकऽ दए रहए तब डाकिया दो दिन चारि दिन बाद तब पहुँचाबै कि हाँ चिट्ठी ऐलो छै तऽ फिर ओ छिट्ठी पढ़िकऽ जेकरा फिर जवाब दए कऽ मोन रहए यानि कि जे बात अभीके समयमे हमरा सभ एक मिनटमे बोल दए छिऐ बोली दए छिऐ उस समयमे सप्ताह दिन आठ दिन दश दिन पन्द्रह दिन भी लागि जाइ रहए कि ई बात कऽ पहुँचाबै रऽ आओर आओर जैसे कि केकरो पुरना जमानामे जैसे केकरो मृत्यु हो गेलै आब कैसे खबर देना छै ओहि या तऽ डाकियासँ हुए रहै नहि तऽ चला देलकै कोनो आदमीके चलि देलकै खबर पहुँचाबऽ लए आब गेलै दू दिन लगतै तीन दिन लगतै खबर दए कऽ आबै रहै तब जाए कऽ आदमी कऽ पता चललो रहै हाँ ई चीज होलो रहै अभी तऽ जैसे अभी तऽ मोबाइलके समय छै जैसे मोबाइलसे तऽ कही भी बात करना छै तऽ तुरत बात हो जाइ छै आओर लैपटॉप ई सभ चीज आब पहिले तऽ ई सभ चीज किछु नहिए रहए आब तऽ ऐसा सुविधा हो गेलो छै कि आदमी घर बैठले सभ चीज करि लए छै ऊपरसँ बहुत ही सुविधा देलो गेलो छै बहुत चेन्जिङ्ग होलो छै पहिलका जमाना से अभीके जमानासँ आओर हमरा सभके ई ई चीज होलै सुविधा बहुत बढ़िआँ लगै छै आ पहिले तऽ आदमीके बेसी कन्ट्रोलमे चावल दए रहए गेहूँ दए रहए टैक्ससे चावल गेहूँ उठाबै रहए आदमी फिरीके मिलै रहै तऽ ई सभ चीज हुए रहै कि सरकारके द्वारा देलो जाइ छलै आओर आओर आब आब तऽ सभचीज इन्टरनेटके द्वारा हुए लगलै सभचीज आदमी फोनसँ इन्टरनेटसँ आ वाइ फाइ सभचीज यूज हुए लगलै जेकि आजकल बहुत ही अच्छा समय पहले पहलेके समयसँ अभीके समय बहुत पहिलेके समय बहुत दुःख दुःखदायक रहै जेकि भगबान नहि करै कि केकरो ई सभ दिन देखाबए आब बहुत बढ़िआँ दिन आबि गेलो छै आओर सभ अच्छा ही रहथि इएह दिन अच्छा होबे